फरायसालियाव आं मोजां मोनसिननाय आयदायानो जादों एदभान्स बड' बेवहाय बेखौ लादोंमोन जोंनि मेदाम बिजुलि ब्रह्मआ बिखौ आङो गोबां गोसो होनानै खोनासंदोंमोन आरो बेयाव आं गोबां सोलोंथाइ मोननो हादोंमोन जोंनि मेदाम आहाय गोबां आयदानि बागै फोरोंदोंमोन बेवहाय मेदाम बिजुलिया जोंनि एदभान्स बड' खौ लानानै गोबां जोंनो सोलोंथाइनि बागै फोरोंलांदोंमोन आरो जों बेखौ गोबां गोसो होनानै खोनासंदोंमोन जोङो बेवहाय गोबां खनथाइगिरि आरो सल'नि बागै जों गोबां मिथिनो मोनदोंमोन मोनाबिलि खनथाइखौ लिरदोंमोन ईसान चन्द्र' मोसाहारिआ बे मोनाबिलि खान्थाइखौ लानानै खन्थाइगिरिआ गावनि मोजां मोननाय अनजालिखौ मोजां मोननायनि बागै फोरमायदोंमोन खन्थाइगिरिया गावनि अनजालिखौ मोनाबिलि जाबोला दैसा जिङाव जिरायनानै नेहैयोमोन आरो गावनि अनजालिया गोजा महरै गावदांदां फोथा थुनानै खानाय रिजि रिजि बिरहोनानै नुजाफैयोमोन आरो गावसोरनि मोजां मोनलायनायखौ सुबुंफोरनि गेजेराव मिथिहोजानो बादोंमोन मानोना सुबंफोरा गावसोरनि मोजां मोननायखौ मोजां मोननायनि गेजेराव सु हाबहोगोन होननानै खन्थाइगिरि बिथाङा गावसिनि मोजां मोननायाव गावसोरनि मोजां मोननायखौ सुबुंफोरनो मिथिहोआखैमोन खन्थाइगिरिआ जेरै गावनि अनजालिखौ मोजां मोनोमोन थिग बेबायदिनो जारौ गावदां मोनाबिलि सम फैबोला गावनि अनजालिखौ मोजां मोननानै बावहोनो साननानै बे अनजालिखौनो गाव गोसखांनानै नायनो थाङोमोन मानोना खन्थाइगिरिआ गावनि अनजालिखौ गावनि जिउनिफ्रायबो बांसिन मोजां मोनोमोन आरो गावनि जिउ माहामै थैस' थांस'नि थाखाय अराय सम गावनि होननानै सानोमोन खन्थाइगिरिआ गावनि अनजालिखौ गोसो खांनानै दैसा जिङाव जिरायहैना जारौरौ गावदां साना जेबोला मोनाबिलि समाव नुजाफैयो बे समावनो खन्थाइगिरिआ गावनि अनजालिखौ नायनो होननानै थाङोमोन